اگر ہمارے گاؤں میں کسی کو سانپ کاٹ لیا تو ہم اس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں اگر اس کے جہاں پر سانپ کاٹا ہو وہاں رسی یا کپڑے سے کس کر باندھ دیں گے تاکہ زہر سارا شریر میں نہ پھیلے اور اسے اسے تسلی بھی دیں گے کہ اس وہ ٹھیک ہو جائے گا اور جلد سے جلد کوئی نزدیکی دکان ہاسپیٹل میں لے جائیں گے اور اس کا علاج کروائیں گے اگر وہ وہاں بھی ٹھیک نہیں ہوا تو بڑے ہاسپیٹل میں لے کے جائیں گے اور تسلی دیتے رہیں گے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا بڑے ہاسپیٹل میں اس کا علاج کروائیں گے اور اگر انگلی یا انگوٹھے میں سانپ نے ڈس لیا ہو تو اسے کٹوا دیں گے اور اسے ہمیشہ تسلی دیتے رہیں گے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا تاکہ اس کے بدن میں بدن میں زہر نہ پھیلے اور وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے اس کا دیکھ بھال کریں گے اور اسے تسلی دیتے رہیں گے جب تک کہ اسے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے یہاں علاج کروا کے اس کا سارا شریر کا زہر ٹھیک نہ ہو جائے تب تک اس کا اچھے سے خیال رکھتے رہیں گے اور بہت اچھے سے خیال رکھیں گے